नवजात बच्चाके स्वच्छ रहऽके लेल अऽ साफ सफाइ चाही बच्चाके जखन नाभि कटाइए तऽ एकदम बीझ लागल ब्लेडसँ नहि नाभि कटाइके चाही बच्चाके साफ सुथरा कपड़ापर राखऽके चाही साफ वातावरण रहऽके चाही साफ घर रहऽके चाही माँ एकदम साफ सुथरा हुनकर रहनि बच्चाके दूध समय समयसँ पियाबनि तब बच्चा स्वस्थ रहता गन्दगी नहि रहके चाही बच्चाके एकदम साफ सफाइसँ राखू बच्चापर ध्यान दियऽ अस्वछताके कारण बच्चा बीमार पड़ैए जते साफ सफाइ राखब ततेक बच्चा स्वस्थ रहत तै दुआरे एकदम सुअ साफ सफाइ बहुत जरूरी अइ साफ वस्त्र पहिराउ बच्चाके साफ वस्त्रपर बच्चाके सुताउ बच्चाके देह हाथ पोछू लरम नरम तौलिया राखू बच्चाके लेल ई सभसँ बच्चा स्वस्थ रहत